तस्वीरनि जे माध्यम सां असां भारत जी सभ्यता जे बारे में ॿुधाए सघंदा आहियूं जीअं वारानसी जी गंगा आरिती ॿेड़ीअ जी सवारी सिज जो निकिरणु जयपुर जेका गुलाबी शहर बि चयो चइबो आहे हुतां जी इमारतूं हवा महल अम्बर फॉर्ट केरला जी नदियूं कोलकाता जी दुर्गा पूॼा गुजरात जो अछो लूण जो डेज़र्ट ऐं उठ जी सवारी अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल ऐं सिख जी कलायूं कलाऊं आगरा जो ताज महल